जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा शिलङाव थांनो जोबोद मोजां मोनो बांसिन मानसिफ्रानो गोलोम बोथोराव शिलङाव थाङो मानोना जोंनि हायेनारि जायगानि गोलोम बोथारा जोबोत देहानि थाखाय गाज्रि जोंनाव जोबदत गरम जायो आरो बेजों देहाया जोंना लोरबां जायो बेनि थाखायनो मानसिफ्रा शिलंनि गुसु ओनसोलाव थाङो आरो शिलंनि नुथायफ्राबो जोबोद मोजां सिनारिफ्रा गोसोखौ गोजोनहोयो शिलङाव शिलंआ हाजोआरि जायगा आरो बेयाव गोबां रोखोमनि पाइन ट्रि दै बाज्रुम आरो बिफां लाइफां जों बुंफबनाय बेनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा शिलंआव थांनो मोजां मोनो आरो बेराफारसे जोंनि आरो शिलंनि जान्थाइया बारा गोजान नङा जोंनिफ्राय शिलंनि समा लानाय समा ब्रै घन्टानिफ्राय बा घन्टासिम बेनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा शिलंआव थांनो मोजां मोनो